नुक्ति सिङर मिठा समोसा लोला टिकड़ियूं पतीशो सिङर जी मिठाई नारेल जी मिठाई ॾोठी मेसू लड्डूं ॼम्मू वड़ो सोन वड़ो सोन पापड़ी भुॻल माओ रबड़ी इमरती तोशा खीरनी नानखटाई चमचम पेड़ा पलंग रोल मोहन थाल काजू पिस्ता बादाम मिस्री माखी मखण गीहर